हॉटेलान खावपाक म्हाका खूब आवडटा घरा आमीं सदांच जेयता हॉटेलान वचप म्हणजे एक परवणी शी दिसता धाब्या वयले सुद्दां बरें आसता जेवण तितकें सोवायूय पडटा तें हॉटेलाचे पेक्षा तितुंतलें तितुन पनीर हो आयटम म्हजो एकदम आवडीचो पनीर टिक्का पनीर मसाला पनीर भुर्जी असलें कितेंय म्हाका पनिरांतलो डीश एकदम आवडटा तसो हांव नोन वेज खायना त्या मुळें म्हाका वेज डिशीस आवडटात धाब्यार ते आनी तेंची पांव भाजी बी तशी बरी आसता उसळ मिसळ पाव बी असलेंय आवडटां ह्यो गोश्टी म्हाका हॉटेलार आनी धाब्याचेर खावपाक आवडटात